बस में गई थी बस चलाने वाला बहुत अच्छा था बस में बैठ कर गाजीपुर से बनारस गई थी फिर बनारस से मिर्ज़ापुर तक गई थी पहले से बस नहीं अच्छी थी अब बहु बस बहुत अच्छा हो गई है बस चलाने वाला भी बहुत अच्छा हे पहले बहुत भीड़ थी अब बस में बहुत आसानी से सब लोग बैठते हैं बहुत अच्छा से बैठ कर जाते हैं बस में कोई भीड़ भाड़ नहीं है और बस में बहुत सारी सुविधा भी है बस का सीट भी पहले नहीं अच्छी थी अब बहुत अच्छा है बस में अब सारी सुविधा भी मिलती है अब तो पहले से बहुत अच्छा बस है बस में और कोई कमी नहीं है अब की सरकार में बहुत सुविधा मिलती है सारी सुविधा सरकार में मिलती है अब कोई अस दिक्कत नहीं है जहाँ भी जाओ तहाँ अच्छे से लोग जाते हैं बहुत अच्छा है अब कोई अथवा नहीं है